असांजे क्षेत्र में होली दीवाली दशहरा जे अलावा बि त्योहार जीअं कि जनवरी में नएं साल सां गॾु पंहिंजी तिरमूरी अची वेंदी आहे इन्हीअ खां पोइ फ़रवरी में माण्हूं सॻिड़ा छॾंदा आहिनि जंहिं में कि भोलेनाथ जी पूॼा थींदी आहे इन जे अलावा शिवरात्री मार्च में वरी ईंदी आहे होली और असांजे उत्तर प्रदेश में लठ मार होली जेकी उते ई थींदी आहे तंहिं जेका उन्हीअ खां पोइ पंहिंजी ईंदी आहे अप्रैल ताईं चेटी चंड जेको हिंदु नववर्ष खे बि संबोधित कंदो आहे त इन्हीअ खां अलावा असां कंदा आहियूं महालक्षमी जी पूॼा जन्माष्टमी थधिड़ी पचाइण जंहिं में थींदो आहे थधो खाइबो आहे और इन्हीअ खां पोइ पंहिंजी जेकी हिंदुनि जी थींदियूं आहिनि होली ॾियारियूं इहे सभ बि पंहिंजी यू पी में थींदियूं आहिनि